हमसब सबटा सबचीज भरिकऽ देलहुँ खेती गृहस्थीमे जरती चलि गेल तऽ ओकरा हमरा सबके भरिकऽ देलिए हमरा सबके कोनो लाभ नहि भेटल से ओहिपर हमसब कहलिए गरीब आदमी छलहुँ पेटके मोरलहुँ रोपलहुँ सबटा सबचीज भरिकऽ दऽ कऽ खेती गृहस्थीमे जे एना हमरा सरकर दिससँ भेटत तऽ हमरा आओरके सरकार दिससँ किछु नहि देलक सबटा फार्म तार्म भरिकऽ सबटा सबचीज केलहुँ देखरेख मगर हमरा सबके कोनो लाभ नहि देलखिन किसानवलामे जे अहाँ सबके ई भेटत कि नहि भेटत फार्म भरिकऽ वंशावली बनाकऽ ईसब हम सबटा सबचीज हमसब देलहुँ केलहुँ आओर हमरा सबके कोनो उपयोग नहि भेल नहि देलक सरकार जे आगाँ अहाँ सब बढ़ि सकै छी गरीब आदमी सबटा सबचीज कऽ कऽ मरि रहलैए किछु हमरा सबके नहि भेटल